हमर सबके घरमे जे पाहुनसब आबै छै ओकरा ओकरा लेल जे सुआगत सतकार सब होइ छै बहुत धूमधाम सॅं कयल जाइ छै आर हम देखै छियै हमर मम्मीसब जे छै ओ मतलब पाहुन सबके जे खुआबय के जे व्यवस्था करै छै ओकर लेल बे ओ अरबा चउरके भात आर दालि सब्जी तरकारी बड़ी तरुआ तरुआमे जेनाकि तिलकोरी ई सब जे होइ छै अँ ई बारी झारीके साग तिलकोरासब जे तरै छै पकोड़ासब जे बनै छै तरुआ पात सागके पात सब होइ छै बथुआ सागके दलिसग्गा जे बनबै छै ओ होइ छै चोखा बनबै छै पटुआके साग जे बनै छै कंचूके साग के जे तरुआ बनै छै ओ खायमे बहुत नीक लागै छै अँ आआरो जेनाकि ओलके ओलके सब्ज़ी बैगनके तरुआ जेना मे चरौरी ई पापर तिलकौरी ई सब मुरौरी सब ई सब जे छै कुम्हरौरी ई कुम्हरौरी तऽ बनै छै ई सब्जी ओकर अँ ओ बहुत खायमे सुन्दर लागै छै रंगबिरंगके बहुत अनेको छप्पन भोगसब से ई मतलब हमर सबके पाहुन सबके सत्कार ओहिसऽ कयल जाइ छै